शहरमे तऽ बहुत तरहके सुबिधा होइत छै

मरि भी जाइत छै

इलाज करबएके लिए जे छै लोग मरैत छै

कोइ भी चीजके जल्दी जे छै सुबिधे नहि मिलैत छै

बिहारमे जे छै ई सबके बहुत दिक्कत होइत छै

तऽ ओहिमे जे छै

से हँ चलऽ एतेक परेशान छौ तोरा दबा सुइया दिअ ओहिजा लोग कहरैत रहतै नहि होइत छै नहिए होल ओकरबाद जाइके जेकरा पैसा रहैत छै ओ जे छै दिल्ली भागल दिल्लीमे इलाज करबै लए बम्बइ मे जाइके भी इलाज करबैलक लेकिन बिहारमे ओ सुबिधा नहि छै सुबिधा होइके चाही लोगके जे छै बहुत परेशानी होइत छै